शिवमंगल सिंह सुमन को हम पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारे उज्जैन के ही हैं उनका जन्म नागपंचमी के दिन हुआ था और वो महान कवि थे और यहाँ की यूनिवर्सिटी को उनका बहुत सहयोग रहा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएँ लिखीं कविताएँ लिखीं गद्य पद्य सभी लिखे उनकी कुछ मुख्य रचनाओं में वरदान माँगूँगा कलकत्ता का अकाल मिट्टी की बारात ऐसे ऐसे उन्होंने लिखें हैं और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रम में हर तरह से सहयोग करते थे विद्यार्थियों को सहयोग करते थे उज्जैन यूनिवर्सिटी उनको कभी नहीं भूल सकती है उनका काम ऐसा था कि उज्जैन का हर व्यक्ति जानता है और उनका जन्म जहाँ भी हुआ हो पर मृत्यु उनकी उज्जैन में ही हुई थी और वे बहुत माने हुए थे हर व्यक्ति उनके सम्मान की नजर से देखता है और आज भी उनके नाम को सम्मानसूचक ढंग से लिया जाता है उनके नाम से एक स्कूल भी उन्होंने अपना खोला था यहाँ पर बच्चों के लिए जो अब बंद हो चुका है थोड़े दिन बाद तो वो बहुत हमको मतलब प बच्चों को भी पसंद करते थे और हम भी उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था निर्मल स्वभाव के थे सरल स्वभाव के थे और श हर व्यक्ति से वो बड़ी खुशी से मिलते थे हर व्यक्ति को पसंद करते थे अपने भाव रखते थे अपनी भावनाएँ उसको सुनाते थे और हर तरह से वो खुश रखना पसंद करते थे